हेल' सार सार औ आं नोनाव माबा कुइसन सोंनो हरदोंमोन सार

आं माबा मोनसे जेनैबा टेकनि टेटनि इक्जाम होनो नागेरदोंमोन नालाय सार औ औ दा ओंखायनो बे आहमफोरनि आहम किंदमफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगोन नामा सार बेखौसो एसे सोंनो होन्नानै हरदोंमोन सारनाव औ औ

औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ

औ औ

औ औ दे दे होमबा सार औ